जी नमस्कार मैडम जी मैडम हम सोनार का दुकान खोले हैं ज्वेलरी का

जी हाँ मैडम जी जी ज़रूर बन जाएगा मैडम हाँ हाँ मैडम हमारे पास हर एक डिजाइन का हर एक क्वालटी का हर एक मतलब एक एक से जो नए नए फैसन में जो आया है इस समय इस समय आया है झुमका करीबन एक खो आया है मोती नीचे नीचे लगा है और उसके अंदर से थोड़ा सा एक लंबा मोती लगा है बहुत ही सुंदर लगता है वह और जी हाँ वह उसमें झुमके में है और अंगूठी में रिंग भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं जिसमें रिंग में नग भी लगा है और सादा में भी है अजी अच्छे अच्छे क्वाल जी अंगूठी लेना है जी जी जी ज़रूर हो जाएगा जी तो आपको मैडम नाम क्या है आप अपना नाम बता दीजिए हम लिख दे रए हैं आप आ जाइए जी जी संध्या मैडम तो संध्या मैडम आपको कित कितने भर कर कितने तोले में आपको अंगूठी चाहिए एक चवन्नी तो एक चवन्नी भर में तो मैडम शायद थोड़ा कम हो थोड़ा सा और ज़्यादा कर लीजिए ताकि वजन के हिसाब से मतलब डिजाइन भी बनता है ना तो हाँ तो थोड़ा सा वज़न अगर ज़्यादा रहेगा तो डिजाइन हाँ तो डिजाइन भी अच्छा बनेगा हाँ तो थोड़ा आप ना जैसे चवन्नी बोल रही हैं तो चवन्नी से थोड़ा दस आना या बीस आना ज़्यादा कर देंगे तो डिजाइन अच्छा बन जाएगा हाँ तो मैडम अब वही पचास हज़ार तोला है तो अगर लेंगी तो हो जाएगा फिर भी आपका पन्द्रह बीस हज़ार भरे में हो जाएगा

हाँ हाँ हाँ ज़रूर मैडम आपको कोई शिकायत का मौका नही देंगे आपको बहुत ही अच्छे क्वालटी का दिखाएँगे और

हाँ नहीं नहीं मैडम आपको हम शिकायत का मौका नही देंगे एक नंबर का नही नहीं मैडम ऐसा नही करेंगे आपको एक नंबर का सामान देंगे और क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहेगा उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहेगा जी जी ज़रूर आपको शिकायत का मौका नही देंगे मैडम आप आकर तो देखिए ठीक है अच्छा मैडम आ जाइए हम आपका इंतजार कर रही हैं